हैलो हा हैलो भेण मां न गुजरात मां आई आहियां त मूंखे न हिते मना हिन शहर जे बारे में कुझु ॿुधायो कहिड़ियूं शयूं सुठियूं मिलंदियूं आहे खाधे जूं कहिड़ा शहर भई किथे भई मना घुमण जी जॻहि आहे तव्हां मूंसां हली सघंदा या कुझु ॿुधाए सघंदा हा मां हा उल्लास नगर लॾे आया

अच्छा हा जी जी

हा अरे हा अच्छा बटर पापड़ी ॿुधो आहे जाम सुठा हूंदा आहिनि हितां मिलंदा आहिनि अच्छा अच्छा

अच्छा जेके मना जिते हा ॿियो नाश्तो छा

अच्छा हिते मिलंदियूं गुजराती शयूं मिलंदियूं गुजराती अच्छा त ही इहो जेमिनी दुकानु किथे अचे

मना हितां खां घणो मना पंधु पंधु वञणो पवंदो की न ऑटो रिक्शा पकिड़े वञणो पवंदो जी जी जी जी जी जी अच्छा

जी जी पोइ अचऊं कंहिं महिल हलऊं गॾु जी करे थोरो नाश्तो वाश्तो खाई चऊं थोरो ॿ टे ॾेखारियो मूंखे जॻहियूं हली सघंदा तव्हां बरसात हा उहो ई मां आई आहियां हिते बरसात चालू ही आहे हुते गुजरात में बरसात जाम थोरी मना घटि आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे मां ॿुधाया थी ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे हा ठीक आहे